اِس ریکارڈنگ سے ٹھیک چالیس منٹ پہلے سیرتِ عائشہ جو علامہ سید سُلیمان ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نہایت ہی لذیذ اور پسندیدہ ہے کتاب لذیذ اِس لیے ہے کہ اُس کے ہر ورق میں لکھی ہوئے حرف اپنے معنے الگ بیان کر رہے ہیں اُن کا سیرت کا انداز نہایت ہی دلنشین اور جاں بازی کا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار اخلاق اسوۂ حسنہ کیسے کیسے تھے اُن کا کردار کیا تھا جناب آقا محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ایک صحابی آئے اور حضرتِ حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے لگے کہ پوچھنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو اُسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ قرآن ہے قرآن کی آیات اُن کی ترجمے اُن کے معنیٰ اُن کے مأخذ سب اپنے معنیٰ میں مِثال آپ رکھتی ہیں کتاب بڑی ہی دِلچسپ ہے اور متاثر کرنے والی تھی دِل افسردہ تھا کہ ہم لوگ اِس زمانے میں اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتے اور اُس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نوجوان بچوں کو ماؤں کے بارے میں تربیت کر رہے تھے اُن کو اِس اُن کی اصلاح کر رہے تھے اُن کو ترغیب دے رہے تھے ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ حق گھر میں کس کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا پھر پوچھا پھر کس کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کا پھر پوچھا پھر کس کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کا جب وہ شخص چوتھی بار پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا تو اُس سے ماں کے کردار ماں کے اخلاق ماں کی پریشانیاں ماں کی مصیبتوں کا اندازہ ہوتا ہے